गाँवमे इसकुलमे क्रिकेट खेलायवला गेल रहियै ओकराबाद पोस्ट लेवलपर भी क्रिकेट खेलैवला जकरामे की ट्रॉफी जीतलऽ रहिये ओकराबाद ब्लॉक लेवलपर खेलै लए गेल रहै फिर जिला लेवलपर भी खेलै लए गेल रहै जे कि ट्रॉफी ओकरामे कप जीत कऽ हासिल करल रहियै

फेर वॉलीबॉलमे कुछ खेलल रहियै तऽ किछु भेलऽ रहै गाँवमे तऽ ओकरोमे मैडल जीतल रहियै दू गो दू बार भेल रहै क्रिकेटके तऽ बहुत बड़ा अथीये छै गाँवमे हर समय खेलते रहै छियै महीनामे दू बार मैच भए क्रिकेट भए जाइ छै जे कि बहुत सारे लोग जमा होइ छै गाँवमे आओर सब अथी दै छै कितना रुपैआ भी जीतल छियै